कपड़े धोने के लिए में सबसे पहले अपनी बाल्टी में पानी भरता हूँ और उसमें मेरे कपड़ों को डाल देता हूँ आधा पौन घंटे बाल्टी में मेरे कपड़ों के रखने के बाद सर्फ़ के साथ पानी में उसके बाद जब अच्छे से गल जाते हैं तो उसके बाद में पानी से निकाल करके ब्रोस के सहायता से उनको रगड़ रगड़ के धोता हूँ और कभी कभी जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं मेरे पास तो उनको धोने के लिए मैं वॉशिंग मशीन का भी उपयोग करता हूँ और अलग अलग मौसम में मैं उनको सुखाता हूँ तो सबसे पहले गर्मियों में तो मुझे मेरे कपड़ों को सुखाने में कोई समस्या ही नहीं आती क्योंकि गर्मियों में बहुत कम ही समय में कपड़े सूख जाते हैं लेकिन बरसात और सर्दियों के समय में उनको सुखाने उनको मैं कभी कभी प्रेस और हीटर का भी सहारा लेता हूँ या फिर कभी कभी तो मैं उनको पंखे के आगे रख कर भी सुखाता हूँ क्योंकि सर्दियों में धूप निकलती नहीं हैं खुले या खुली जगह पर बारिश होती रहती है तो फिर उनको सुखाने के लिए पंखे का ही उपयोग करता हूँ या फिर हीटर चलाता हूँ कभी कभी मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करता हूँ क्योंकि कपड़े धोने में मैं बहुत कम पानी का उपयोग करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मेरे कपड़ों को धोता हूँ